बाद में गाड़ियों से आने जाने सिस्टम हमारे यहाँ पर सरल और अच्छा है लेकिन आदमी आमतौर पर इधर उधर जैसे बस ट्रेन एरोप्लेन आदि से इधर उधर आते जाते हैं लेकिन लोगों को सफर में भी काफ़ी मुसीबत आती हैं

डिब्बे के अंदर सीट कम है फूल है तो परेशानी रहेगी खड़ा होके ज़ाने में बिना टिकट आउट होते हैं तो इनका सुविधा के लिए या तो साधनों कि बढ़ोत्तरी कि जाए या फिर गाड़ियों में डिब्बे बढ़ाए जाएँ जिससे लोगों को आने जाने में तकलीफ नहीं हो सके इस तरह से इसका सिस्टम सुधारा जा सकता है